हम जे परफ्यूम मँगाइल रहिए ओकरामे खुशबू तऽ खैर बहुत बढ़िआँ रहै मगर एक्सपायरी ओकर बहुत कम रहै जकर खातिर कि मतलब कि बहुत कम समयमे ओ खतम हो जाइ रहै